नमस्ते सर हाँ विराट शोरूम से बात कर रहे थे हमारे शोरूम में मारुति सुजुकी की सभी गाड़ियाँ हैं जैसे कि आपका इंडिका है अभी अर्टिगा का बहोत अच्छा सेलिंग चल रहा है डिजायर है उसके बाद आपका सिलेरियो है स्विफ्ट है अभी बेश्ट सेलिंग में डिजायर और अर्टिगा हमारे पास है वाइट कलर की है अगले वाले हाँ हाँ वाइट कलर दो महीना वेटिंग पीरियड है सात लाख रुपया डिजायर का मान लीजिए सात से नौ लाख रुपया आएगा डिपेंड करता है माडल पर नौ लाख तो मान के चलिए कि डिजायर का अन रोड साइज़ है और अर्टिगा का बारह लाख रुपया है

आन रोड आन रोड

यह दोनों गाड़ी टाप सेलिंग में चल रही है अर्टिगा और डिजायर

ऐसे तो स्विफ्ट भी अच्छी है ठीक है अगर फेमिली यूज के लेना है छोटा फेमिली है तो स्विफ्ट ले लीजिए हर डिजायर और अर्टिगा भी हाँ अर्टिगा सही है अच्छी फे मतलब मीडीयम फेमिली के लिए ही आठ नौ के मेम्बर लोग हैं तो अर्टिगा बेस्ट ऑप्शन है हमारी पास अब ऐसे तो एक्सेल सीधा फिक्स है जो कि उसका कुछ तो भी डीलरशिप नहीं घटना बढ़ना नहीं कुछ आफ़र रहता है जो कि आप आएँगे जब फॉम फिल करेंगे तो उस समय क्या होगा कि जो आफ़र रहता है जो जैसे कि कभी नवरात्रि का आफ़र आता है कभी दीपावली का आफ़र आता है तो जो आफ़र रहेगा तो हम लोगों कि तरफ़ से भी कुछ रहता है गिफ्ट का ऑप्शन तो उसमें दस बारह हज़ार रुपये जो भी रहेगा वह हम चाहे जितना जितना कोशिश कभी कम करा लें कुछ हम लोगों के लिए भी इन्सेंटिव रहता है वह भी हम आपका कम करा देंगे तो कोशिश रहेगा कि कितना भी जितना आपको हाँ नवरात्रि में तो बीस हज़ार रुपये चल रहा है मतलब बीस हज़ार रुपये हम लोग अपनी तरफ़ से दे रहे हैं और आपका अगर सीबील अच्छा होगा तो सिविल स्कोर अच्छा हुआ तो उसमें भी आपको प्रॉफ़िट होगा आपका अच्छे बैंक से हो जाएगा तो उसमें भी दस बीस हज़ार का प्रॉफ़िट हो सकता है सब कुछ मद्दे नज़र रखते हुए ठीक है तो दूसरा कस्टमर भी अभी काल आ रहा है तो आप आएँ फिर हम आगे बात करते हैं नमस्कार